हाँ मेरे कुछ मन पसंदीदा गान गाने हैं जिस में मेरा ग़म अगर ना होता तो मैं शराब ना पीता मेरा दिल तुझ पे आ गया मेरे दिल की धड़कन में तू ही तू मैं तुझ से प्यार करता हूँ इस तरह के कई गाने हैं जो मैं रेडियो टी वी और मोबाइल पर सुनता हूँ यूट्यूब के माध्यम से मैं इन सभी गानों को सुनता हूँ क्योंकि मुझे सुनना पसंद है जिस में सब से अच्छा जिस को मैं चाहा मैंने तुझ को चाहूँगा हर दम ये मेरा सब से मन पसंदीदा गाना है मैं हमेशा यूट्यूब पर ये सब सुनता रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सब सुनना